पंज जनवरी ॿ हज़ार ॿ पंद्रहं अगस्त ॿ हज़ार चारि ॿ अक्टूबर ॿ हज़ार नव पंज मई उणिवीह सौ सठि चोथीअ सेप्टेम्बर उणिवीह सौ नवानवे